हमारे क्षेत्र में बहुत सारी मछलियाँ है और कई प्रकार की मछलियाँ हैं और हम उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें बेच कर उनकी आमदनी से अपना घर चलाते हैं और हमारे तरफ ज़्यादातर रोहू कतला झींगा इत्यादि मछलियाँ पाई जाती है और अधिक से अधिक हम इन्हें तालाब में भी पाल सकते हैं और कई नदियों में से भी इन्हें पकड़ सकते हैं और हम इन्हें पकड़ कर अपना पालन पोषण करते हैं और हमारे एरियो में बहुत अधिक मछली होने के कारण हमारे दोस्त इत्यादि बहुत लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं और बहुत अधिक से अधिक आमदनी पाते हैं